अॻिएं जे इंडस्ट्रियल में माण्हू वधीक मशीनियूं घटि हूंदियूं हुयूं सभु कमु हथ सां थींदो हो माल ठाहिण खां पोइ पैकिंग ताईं माण्हू जो कमु हूंदो हो पर जीअं त टैक्नोलॉजी अची वई आहे कारखाननि कंपनीनि में माण्हुनि जी खपति घटि मशीनीयुनि जी खपति वधीक थी वई आहे जेको माण्हू कलाक में कंदो हो उहा ई मशीन ॾह मिंटे में करे थी जंहिं करे पैदावार वधीक विकिणो वधीक त थियणु लॻो नफ़ो बि वधीक थियणु लॻो इहे सभु बदिलाव टैक्नोलॉजी करे बसि मुमकिन थिया आहिनि